मां ऑनलाइन चीनी जा भासण घुराया हुआ छो करे मुंहिंजी साहेड़ीअ मूंखे इहा सलाह ॾिनी की ऑनलाइन ते चीनी जा बासण तमामु बढ़िया ऐं ॾाढा सस्ता था मिलनि मां बि हुनजे चकर में अची करे ऑन ऑनलाइन ते ई बासण खणी चीनी जा घुराया पर मुंहिंजो हिन अनूभव हिन ॻाल्हि में ॾाढो सुठो न रहियो छो करे मुंहिंजा बासण त तमामु ई टुटल फुटल ऐं ॾाढी ही ख़राबु हालति में आहियां मां जेके रंग जा बासण घुराया हुआ उहे हुन रंग में बि न हुआ ऐं जॾहिं मां हिनजी शिकायत ऑनलाइन विभाॻ में करणु चाहीं त उहा शिकायत करण में बि मूंखे घणी ई तमामु परेशानियुनि जो सामिनो करिणो पियो जॾहिं मां ऑनलाइन विभाॻ में इहा ॻाल्हि चई की मुंहिंजी बासण जेके आहिनि उहे ॾाढी ही ख़राबु हालति में ऐं टुटल फुटल हालति में आया आहिनि पर ऑनलाइन विभाॻ ते जॾहिं हिनजी शिकायत करणु चाहीं त उहा हीअ ॻाल्हि मञण लाइ तैयार ई न थिएनि उहे चवनि न असांजे तर्फ़ां त ॾाढो सही तरीक़े सां माल पेकेज करे विया आहिनि ऐं तव्हांजी ही तर्फ़ां सां इहा ग़लती थी हूंदी पर इहा ग़लति ॻाल्हि आहे मूंखे ॾाढी जाम परेशानियुनि जो सामिनो करिणो पियो छो करे त उहा बासण मुंहिंजे घरि जॾहिं आया तेॾी महिल खां ई टुटल हुआ ऐं इयं ऑनलाइन विभाॻ वारा मञण लाइ तैयार ई न थियनि की इहा ग़लती उन्हनि सां थी आहे त मुंहिंजो अनुभव सुठो न रहियो आहे